اردو لینگویج ایک انٹر نیشنل لینگویج ہے جو ایک سب سے زیادہ بولے جانے بولے جانے والی لینگویج ہے اور ایک ریسپکٹڈ لینگویج ہے اس کا استعمال کافی ملکوں میں کیا جاتا ہے اور ایک تہذیب کی لینگویج ہے اور اس کا استعمال بھی کئی جگہ ہوا ہے آج اس کا استعمال ٹرانسلیشن میں بھی ہوتا ہے اسکولوں میں کالجوں میں کافی جگہ کمپینوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اردو ایک خوبصورت بھاشا ہے